अॼुकल्ह भारत में घणे ई नई किस्म जी नौकरियूं जेके यंगस्टर्स आहिनि ॿार हो ॻोल्हनि पिया हाणे जीअं यूट्यूबर थी विया आहिनि उते पंहिंजा विझंदा आहिनि ट्रैवल व्लॉग ठाहींदा आहिनि हो ट्रेवल व्लॉग विझंदा आहिनि ऐं ॿिए खेत्र में ॾिसे त हाणे स्वेगी जोमेटो इन्हनि बि नौकरियूं कढियूं आहिनि ॿारनि लाइ जेके वधीक नथा पढ़नि हो मोटर साइकिल ते पंहिंजे सामान माण्हुनि खे घर घर सप्लाई कनि था अ ई शॉपिंग हली रही आहे पंहिंजो उन्हनि स्टोर जे बदिले ई मॉल खोलियो आहे उन मॉल में सभु शयूं रखनि था माण्हू ऑनलाइन शॉपिंग कनि था शॉपिंग में सामान वठनि था ऐं तमामु कुझु जेके आहे न वधारो थी रहियो आहे इन खेत्र में